हैलो आहो आहो सैकल आह्ले बोल्ला दे सनाओ सनाओ तुसें केह्ड़ा सैकल लैना तुसें लैना किन्ने रेट तगर स्हानू पता चले पैह्लें साढ़े कोल बधिया कोला बधिया कंपनी दे सैकल तुस सनाओ तुस रेट दस्सो अपना ते अस सनाने आं केह्ड़ी कंपनी दा सैकल थुआढ़े ताहीं शैल ऐ ओह् थ्होई जाना कोई त्रै चार तगर घटाई कि'यां सकदे म्हाराज दिक्खो किन्नी मैहंगाई ऐ चला दी असें रेट फिक्स गै न रक्खे दे आं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं